हम अपने राज्य समुदाय के साँस्कृतिक पारम्परिक पहनावे में साड़ी का उपयोग किया जाता है महिलाएँ साड़ी पहनती हैं और पूरा अंग बिल्कुल ढके हुए होते हैं और आभूषण में एक मंगलसूत्र होता है और एक विशेष भारतीय महिलाएँ होती हैं जो सिन्दूर से हिन्दू हिन्दू महिलाएँ होती हैं जो सिन्दूर से अपनी माँग भरती हैं यह एक हमारे साँस्कृतिक यह हिन्दू परम्परा में विशेष दर्जा दिया गया है इससे शादीशुदा महिलाओं की पहचान होती है और यह हमारे समुदाय में रहने वाली महिलाओं का एक अलग ही अलग ही अलग ही प्रकार का माहौल होता है और यह महिलाएँ बहुत ही साधरण एवं शान्त स्वभाव की होती हैं जो अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देती हैं और यह बहुत ही साँस्कृतिक पहनावे में बहुत ही आकर्षक एवं शान्त सुन्दर नजर आती हैं